हमसब कोनो खास वर्डिंग हीरो पर रोल मॉडलके बहुत प्रशंसा करै छी हुनका की प्रशंसा करै लेल हमसब जेकि हुनकामे गुणवता छनि हुनकर प्रशंसा करै छी वर्डिंग हीरो बहुत नीक छथिन हुनका लेल पूरा बिहारके आदमी प्रशंसा करै छनि हुनका कोनो खास अथी पर बजबै छथिन वर्डिंग हीरो रोल मॉडल हुनका मॉडलके लेल जे चाही हुनका मर्जी से होइ छनि बर्डिंग हीरोके बहुत प्रशंसा होइ छै हुनका सब हम प्रशंसा सब करै छथिन जेहो नहि चिन्है छथिन कम बेसी चिन्हलखिन ओहो प्रशंसा करै छथिन हुनका कोनो खास चीजके दिक्कत नहि होइ छनि इहए लेल बर्डिंग हीरोके कामो बहुत अच्छा छै इहए लेल बर्डिंग हीरोके बहुत प्रशंसा होइ छै इहए लेल बर्डिंग हीरो बहुते